अॼकल्ह जे दौरु में टेक्नोलॉजी जो आम हिस्सो आहे पहिरियों जेके कारखाना हूंदा हुआ उहे माण्हू वधीक हलाईंदा हुआ जंहिंमें टेक्नोलॉजी घटि हूंदी हुई पर अॼकल्ह जेके कारखाना आहिनि उहे सभु टेक्नोलॉजी ते वधीक था हलनि पिया जंहिंमें माण्हुनि जो कमु करणु घटि थी वियो आहे जीअं त चईजे ॿई मोबाइल आहे अॼुकल्ह बिना मोबाइल जे कमु करणु ॾाढो ॾुखियो थी वियो आहे हिकु भेरो माण्हू पंहिंजी पर्स विसरी वेंदो पर जेकर मोबाइल विसरी वियो तीअं लॻंदो आहे मां अधुरो आहियां ईअं नंढा नंढा ॿार बि जेके आहिनि अॼुकल्ह बिना मोबाइल जे खाधो न खाईंदा आहिनि उन्हनि खे जेसि ताईं मोबाइल न ॾींदा आहियूं तेसिताईं हुननि खे खाधो बि न वणंदो आहे ऐं नंढो हुजे चाहे वॾो हुजे मोबाइल हिकु आम ज़िंदगीअ जो हि हिस्सो थी वियो आहे वॾा बि पंहिंजे मोबाइल ते पंहिंजो कुझु ना कुझु उनमें ॾिसंदा रहंदा आहिनि